हैलो हैलो हां जी ते एह् डॉक्टर साह्ब बोला दे एह् हां जी मिगी ऐनजैयक्टी अटैक होंदे मड़ो मिगी बड़े ज्यादा ते एह् अपाइटमेंट चाहिदी मिगी इत्त जीना निं होआ दा में इत्थें मुश्कल होई गेदा इ'यां किश बी होंदा ते मिगी इ'यां झटका जन लगदा ते इ'यां डर जन लगदा बड़ा

एह् मिगी होंदा एह् कदें बी होई जंदा जेल्लै बी किश जियां करी ओड़ो इ'यां पुट्ठ सिद्ध डर जन लग्गी जंदा रातीं इ'यां बाथरूम निं जाना होंदा बाह्रै जा ते इ'यां कुत्ता लब्भी जा ते इं'या डर जन लगदा ते पिच्छुआं अस ग्रां आह्ले पास्सै रौंह्दे नी हां ते उत्थें कुत्ते भूते ते ओह् चलदे ते इ'यां लगदा चित्तरा आई गेआ ते डर लग्गी जंदा इ'यां ते दिलै ई होंदा किश हां जी हां जी मेरे साह्ब गी डर निं लगदा ते इयां बी डर बौह्त लगदा इ'यां इ'यां अं'ऊ मोटरसैकल बी निं चलाई पान्ना इयां इक दिन ऐक्सीडेंट जान होएआ मेरा ते एह् अं'ऊ अस्पताल रेहां म्हीना इक दो ते उसदे बाद च डर जन गै लग्गा दा दिल निं बौंह्दा तैलू दा ऐक्सीडेंट होए दा हां इ'यां डर जन लगदा कन्नै हून गै हफ्ता पैह्ले इत्थै साढ़ै रिश्तेदारें दे डेथ जन होई ते उत्त पिच्छें रौन पाए दा हा ते इ'यां मिगी इ'यां डर जन लग्गी गेआ नेईं नेईं एह् मिगी गै होआ दा हां हां इक बजे अंऊ छतै उप्परा त्रटोएआ इक बारी अं'ऊ हां इक ऐ हा इक ऐ हून त्रै पे इ'यां उट्ठी उट्ठी चलदा हा एह् राती दो बजे पता निं त्रै बजे अ'ऊं उट्ठी उट्ठी इत्त अं'ऊ रौह्ना ग्रां ते अ'ऊं जंगल च पुज्जी गेदा हा ते उत्थै मिगी जाग आई ते अं'ऊ जंगलै च हा मिगी तैलू दा बौह्त डर लगदा न्हेरे शा तुसी में सनाया ते ऐ हा न्हेरे शा बौह्त डर लगदा हां जी हैलो हां जी हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ जी मिगी व्हाट्सएप करी ओड़ेआ अपना अड्रैस व्हाट्सएप अड्रैस करी ओड़ेओ अपना ठीक ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ जी ओके ओके बाय बाय सर